ठीक हलो नमस्ते हाँ भैया बताइए आदेश करिए क्या दिखाएँ आपको जी हाँ जूते मिल जाएँगे सारे प्रकार के आपको कैसे ब्राण्डेड में चाहिए या लोकल में जैसे लिबर्टी है बाटा है कौन सा आप कौन से आप प्रिस्क्राइब करेंगे क्या चलिए हम दिखा रहें भैया इनको जूते दिखाओ ये साइज़ क्या आपका लगेगा छः नम्बर आठ नम्बर

रेन्ज मान के चलिए आठ सौ से और पन्द्रह सौ तक रेन्ज में रहेंगे जी भैया दिखाएँ जैसे हम भैया निकलवाओ दिखाओ इनको बेटा सत्तू भैया पहले आप पसंद कर लीजिए आपको अगर बेटर लग रहा है जो उसपे फिर बारगेन कर लेंगे हम लोग अब देख लीजिए आप सारे ब्राण्ड देख लीजिए और कलर देख लीजिए साइज देख लीजिए चलके आप कम्फ़र्टेबल है कि नहीं आपके लिए वो आप सब चेक कर लीजिए उसके बाद हमारा तुम्हारा रेट क्या डिस्कस हो जाएगा हमारा आपका ठीक है आप देख लीजिएगा रखें आपके जितने भी हैं आप सब सारे साइज आपके सामने खुलवा दिए हैं आप चेक कर लीजिए इनको हाँ बिल्कुल बेटा दूसरे कलर निकालो दूसरे कलर आ रहा है अभी आपको हम दिखवा रहे हैं जी भैया अब बिल्कुल बिल्कुल दिखवाइए भैया ये वाला देखिए भैया आप और पहले आप पहन के देखिएगा हाँ जी हाँ कैम्पस दिखा दें आपको चलिए भैया कैम्पस के निकालो कैम्पस के दिखवाओ भैया को हाँ जी सारे ब्राण्ड आपको कैम्पस के चार पाँच रखे हैं ये देख लीजिए अभी हम दूसरे कलर और निकलवा रहे हैं इनमें से आप पहन कर देख लीजिए चेक करके देख लीजिए जो आपको कम्फ़र्टेबुल लगे ये रेन्ज साइज़ आपको आपने जो नम्बर बोला वो साइज़ है अगर आप कहिए हाँ बिल्कुल पहन कर डाल कर पैर में देखिए अगर साइज़ बड़ा लग रहा है हम छोटा दे देंगे हाँ वो हार्ड है लेकिन उसमें में ए न्यू है न न तो सॉफ़्ट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं बाकी आपका रेट जो है बारगेन बाद में हो जाएगा तो फिर इनमें ब्राण्डेड आइटम में बहुत बारगेनिंग कम हो पाती है लोकल में ज़्यादा हो जाती है अरे जैसी आपकी इच्छा जैसी आपकी इच्छा भैया तो पधारिएगा आइएगा